جی کون یس سر جی سر بالکل ہوں گے سر سر سر ہمارے پاس ویگن آر ہے سویفٹ ہے ٹھیک ہے ہمارا پر کلو میٹر چلتا ہے ٹوینٹی روپیز پر کلو میٹر نہیں سر یہ جی بتائیں اوکے ہوں ہوں بولیے ٹھیک ہے سویفٹ دے دیتے ہیں لیکن سر تھوڑا سا اس کا پندرہ روپے نہیں ہو پائے گا آپ ایک کام کریے آپ ہیں اور بھابھی بھی ہیں تو آپ نائنٹی روپیز دے دیجیے وہ بات ٹھیک ہے بالکل آصف بھائی بالکل ہم آپ کو دلی گھمائیں گے آپ آئیں دلی میں تو ہم آپ کو گھمائیں گے ٹھیک ہے ابھی تو پندرہ روپے نہیں ہو پائے گا ابھی تھوڑا سا آپ کو ریٹ اوپر کر لیجیے میں آپ کو گاڑی بھیج دیتا ہوں یا آپ اٹھارہ روپے کر لیجیے جی کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کو گاڑی ڈرائیور وہیں ملے گا میں آپ کو گاڑی نمبر جی بالکل میں آپ آپ کا یہی نمبر واٹسپ پہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کے واٹسپ پہ گا جی بالکل بالکل بالکل جی ففٹی پر سنٹ تھوڑا ایڈوانس کر دیجیے اس کے بعد جتنا کلو میٹر ہو جائے گا پھر بعد میں پے کرنا ہے بالکل ملیں گے بالکل وہ ملیں گے آصف بھائی آپ کو آپ نے قُطب مینار دیکھی ہے کبھی آپ کبھی دیکھی ہے لائف میں قطب مینار آپ نے صرف فوٹو میں دیکھی ہوگی قُطُب مینار

آصف بھائی میرا ڈرائیور آپ کو خوش کر دے گا قُطُب مینار دکھا کے نہیں سر نہیں وہ بالکل پرفیکٹ ڈرائیور ہے ٹھیک ہے اوکے سر